जी गुड मोर्निंग बताओ

अच्छा जी क्या नाम है आप का क्या लिखते हो जी राधिका अच्छा बारहवी किए हो न आपने जी आर्ट कौन कौन सा सब्जेक्ट था आर्ट में आप का जी हिंदी और इंग्लिश ठीक है तो कौन से स्कूल से किए हैं आप अच्छा जी जी मतलब सरकारी स्कूल से किए हैं जी ठीक है आप को आपने बारहवी किया है तो उस के बाद की पढ़ाई के बारे में आप पूछ रही हैं ओके तो देखो बारहवी के बाद तो बहुत सारे कोर्स होते हैं करने के लिए जैसे की आप अगर आर्ट लिए हों तो आप के सब्जेक्ट्स हैं बी ए है जो बैचलर ऑफ़ आर्ट हैं ठीक है उसके बाद आप ऐसा नेसेसरी नहीं है आप बी एस सी भी कर सकते हैं दूसरा आप बी सी ए कर सकते हैं या फिर आप क्या कहते हैं जो कॉमर्स ले सकते हैं जिसमें आप बिजनेस वगैरह के बारे में पढ़ेंगे दूसरा आर्ट के बारे में आर्ट ले सकते हैं आप साइंस से रिलेटेड सब्जेक्ट भी ले सकते हैं तो हाँ बिल्कुल ले सकते हैं आप साइंस की पढ़ाई भी कर सकते हैं अल्टरनेट में यदि करना चाहें तो और अगर आप जिस सब जिस समय यदि आपने बारहवी किया है या ग्यारहवी बारहवी में जो आप के सब्जेक्ट थे यदि आप उसी से पढ़ना चाहते हैं तो आगे भी पढ़ सकते हैं या फिर आप जैसे आप को हिस्ट्री पढ़ना है तो हिस्ट्री से बी ए कर सकते हैं जिसको बी ए ऑनर्स बोलते हैं जी देखिए अगर बनने के लिए पढ़ाई करनी है तो फिर आप जिस जिस विषय में आप को रुचि है उसके तहत आप पढ़ाई कर सकते हैं और यदि आप की क्वालिफिकेशन है या आप जिससे कुछ बनना चाहते हैं तो उसके लिए उस स्तर की आप को पढ़ाई करनी पड़ेगी आप कहाँ से हो अच्छा तो आप को पढ़ने के लिए फिर यूनिवर्सिटी जानी पड़ेगी दूर

हाँ देखिए अभी अभी अभी अगर देखें तो जैसे एम पी में ले लें तो यहाँ पर कॉलेज हैं जिनमें प्रॉपर बी ए है कॉमर्स की भी शिक्षा देते हैं कॉमर्स भी पढ़ाया जाता है और साइंस भी पढ़ाई जाती है और आप अगर एग्रीकल्चर लेना चाहते हैं तो एग्रीकल्चर जो है उसकी यूनिवर्सिटी यहाँ पर नहीं है कॉलेजों में एग्रीकल्चर नहीं पढ़ाया जा रहा है उसके लिए बारहवी के बाद आप जो जबलपुर यूनिवर्सिटी है वहाँ पर एग्रीकल्चर की पढ़ाई की जाती है तो अगर आप को एग्रीकल्चर से एग्रीकल्चर लेना चाहते हैं तो आप बाहर जाकर पढ़ाई करना पड़ेगा आपको जो एग्रीकल्चर का जो कोर्स होता है वो चार साल का होता है और उसके साथ साथ आप कॉम्पिटिशन एग्जाम के यदि तैयारी करना चाहते हैं यदि आप यू पी एस सी है या पी सी एस की तैयारी करना चाहते हैं तो आप बी ए में हिस्ट्री ऑनर्स लेकर पढ़ सकते हैं ताकि वो आपको बाद में जब आप कभी कॉम्पिटिशन एग्जाम की तैयारी करें तो आप के लिए मतलब मददगार हों तो आप स्वतंत्र हैं अपने सब्जेक्ट का चुनाव करने के लिए कि आप को किस विषय से पढ़ना है आगे अच्छा साइंस लेना है तो आप ने बारहवी में साइंस क्यों नहीं लिया अच्छा ठीक है तो आप हाँ तो आप अल्टरनेट पढ़ सकते हैं साइंस उसमें कोई वो नहीं है पर फिर आप को बी एस सी करना पड़ेगा कर सकते हैं सब्जेक्ट से अलग या अल्टरनेट यदि सब्जेक्ट पढ़ना चाहते हैं आप तो वो भी पढ़ सकते हैं अगर आप हाँ बी ए होता है बैचलर ऑफ़ आर्ट जिसमें आप को बेसिकली तीन सब्जेक्ट होते हैं जो मेन सब्जेक्ट में जैसे हिस्ट्री हो गया या राजनीति हो गया या फिर और कौन सा सब्जेक्ट है इकोनॉमिक्स हो गया ये सब्जेक्ट होते हैं और बी एस सी भी बैचलर ऑफ़ साइंस जिसमें आप अगर आप बायो से हो तो बॉटनी ज़ूलॉजी केमिस्ट्री यह पढ़ते हैं अगर आप मैथ्स ग्रुप से हो तो मैथ्स फिज़िक्स और केमिस्ट्री इसमें अल्टरनेट होता है तो केमिस्ट्री उसमें पढ़ सकते हैं बाकि दो विषय हिंदी लैंग्वेज के होते हैं और इंग्लिश लैंग्वेज के होते हैं और बी कॉम का ऐसा कि उसमें जो बिजनेस से रिलेटेड है वो पढ़ते हैं

ठीक है चलो थैंक यू